आं हॅलो हांव नी पणजे पयलेच फावटी फिरपाक आयलां आनी म्हाका हांगा अश्यो पन्नेल्यो बिल्डींग्स बी दिसल्यो आनी म्हाका थोड्यो पळोवपाक जाय आशिल्ल्यो पोरण्यो बिल्डींग्स आनी हॅरिटेज बिल्डींग्स तश्यो आशिल्ल्यो पळय पुर्तूगीज काळा वयल्यो आनी खंयच्यो खंयच्यो हांव पळोवपाक शकतां हाचें बद्दल कितें इनफॉर्मेशन जाय आशिल्ले पोरण्यो बिल्डींग्स प्लस पुर्तूगीज हॅरिेटेज ज्यो पयलिंच्यो दिसतात आमकां चौक्यांच्यो अश्यो बिल्डींग आनी टायल्स पुर्तूगीजां भशेन

ऑके हय हय

हय हय

हय

ऑके बरें हय खंयची ती हय ऑके ऑके हय हय

ऑके ऑके हय हय हांव हय हांव एक काम करतां तुमका फाल्यां मेळटा तुमकां सो तुमी म्हाका गायड करपाक शकता ते प्रमाणे हय हय ऑके शुअर शुअर हय शुअर बरें बरें हय बरें हय शुअर शुअर बरें हय बरें देव करूं हय हय शुअर हय शुअर शुअर हय बरें बरें बरें हय बरें बरें बरें ऑके शुअर शुअर बरें हय देव बरें करूं बरें बरें शुअर हय देव बरें करू हय बरें